महाराष्ट्र में हीअं त घणियूं ई जॻहियूं आहिनि जीअं की महाबलेश्वर महाबलेश्वर में न माण्हू न चढ़ण वेंदा आहिनि मथे पहाड़नि ते और मस्तु नज़ारा ॾिसण वेंदा आहिनि जीअं महाबलेश्वर मां अचंदे वक़्तु महाबलेश्वर मां अचंदे वक़्तु जीअं असां पंहिंजो मैपरो गार्डन आहे हुन मैपरो गार्डन में बि जाम असां सभु मज़ो कंदा आहिनि और हुते हुते फ्रीअ में जूस बि मिलंदा आहिनि जेका जाम सभिनी खे वणंदा आहिनि ऐं मज़ो बि ईंदो आहे